ہلو ہاں سر سر میں اکرم بول رہا ہوں سر آپ آپ آپ امی امیر جی بول رہے ہیں صاحب اچھا اچھا میں اکرم بول رہا ہوں سر آداب سر سر میں نوئیڈا سے بول رہا ہوں سر میرا بیٹا جو ہے سر اسکول کی طرف سے وہ کرکٹ کھیلتا تھا تو صاحب وہ تھوڑا بیچ میں اس کا ہولڈ ہو گیا کسی کارن بس میں سر آپ کے تھا دیکھا تھا ایڈ میں سر آپ تو کوچ میں سے تو اسے ٹینگن دلانا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ سر میں بیٹے کو اپنے سر کرکٹ میں ٹرینگنگ دلوانا چاہتا ہوں سر جی ہاں پہلے اسکول سے کھیلتا تھا تھا سر اسکول کے نا ہاں جی سر تھوڑا اس کا سواستھ وغیرہ کوئی گڑبڑ ہو گیا تھا سر جی سر جی جی سر جی صاحب جی جی سر جی جی سر ٹھیک ہے

جی جی

ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائم کیا رہے گا وہاں ملنے کا جی جی ٹھیک ہے جی جی

جی جی